अॼु जी टैक्नोलोजी केॾी न सुठी आहे इएं थो लॻे त कोई ज़िंदगी खे वरदान मिलियो आहे हर को कमु ऐॾो सहूलो थी वियो आहे जंहिं कम में टाइम लॻंदो हो उन कम में अॼु मिनटनि में थो थिए केॾे बि वञण जी ज़रुरत नाहे हथ में मोबाइल खणो ऐं हर को कमु सहूलो किथे घुमण वञणो आहे त टिकटूं ई उन मोबाइल मां ई बुक कयो होटल में किथे रुकणो आहे त उहो बि पंहिंजे मोबाइल में इंटरनेट ते वञो ऐं होटल ॾिसो हुन जी बुकींग कयो अॻे त वञी होटल ॾिसणियूं पवंदियूं हुयूं हुन जा अॻु पुछणा पवंदा हुआ होटल ॾिसी पसंद करणी पवंदियूं अॼु उन झंझट खां ई ॼणु छुटकारो मिली वियो आहे सभु को कमु सहूलो हिकड़े नंढे मोबाइल खे खणो ऐं सभु कमु कयो बैंक जो कमु हुजे त बि सहूलो आहे बैंक वञण जी ज़रूरत ही नाह्व हर का ॻाल्हि पेमेंट ॾियणी आहे पेमेंट वठणी आहे सभु इन मोबाइल जे थ्रू तो थे पियो थो शॉपिंग करणी हुजे हुन लाइ बि केॾे वञण जी ज़रूरत न आहे उहा बि तव्हां ऑर्डरु कयो ऐं उहा हर का शइ पंहिंजे घरु थी पहुची वञे ऐॾो न सहूलत थी पई आहे ज़िंदगी खे हिन टैक्नोलोजीअ ऐॾो न सहूलो करे छॾियो आहे जो बस की न लॻंदो आहे त कोई जादूअ जी छड़ी आहे जंहिं खे असां घूमायूं था ऐं हर को कमु थी थो वञे